सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और उसे बढ़ावा देने में कला का बहुत बड़ा योगदान है सांस्कृतिक में कलाएँ ही है जो हमारे शहर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाते हैं कला ही है जो हमें गलत जानकार जो हमें जानकारी संप्रेषित कर सकती हैं हमारी रोजमर्रा के जीवन में को आकर दे सकती हैं यह एक सामाजिक बयान दे सकती है और सौंदर्य का आनंद ले सकती है इस सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए कला की मुख्य भूमिका ये है और शिल्प शिल्प कई माइनों में देखा जाए तो कई माइनों में एक सभ्यता ही अमूल सांस्कृतिक विरासत उसके शिल्प से ही जुड़ी होती है शिल्प अस्तित्व के विकास का प्रतीक है जो हमें अनुष्ठान और परंपराओं की भूमिका की ओर इशारा करते हैं इसलिए मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए कला और शिल्प की भूमिका बहुत जरूरी है